ना हमनायनि थाखाय दिङाफोर बानायनाया जाहैबाय जेखाइ आरो लापि जेखाइनि महरखौ नायोब्ला बिनि महरा एसे मोखांजों गुवार जायो आरो उनजोंहाय एसे फिसा जाहैयो आरो आरो बेखौहाय औवाजोंहाय खाथि सैनानै हेबनानैहाय बेखौ बानायनाय जायो आरो मोनसेया जाहैबाय लापि होनो बे लापिखौहाय औवा मोनथाम लानानै हास'नानै बेखौ मुसारिखौ सुथेनानैहाय बानायनाय जायो बेजोंबो ना हनाय बा ना गुरनायावहाय बाहायनाय जायो बे औवाजों बानायनाय जेखाइया आंनाव दं आरो